ऑनलाइन ख़रीदीअ जे बारे में चयो वञे त मूंखे वधीक जानकारी न आहे पर इहा आहे इहा ॾाढी सुठे में सुठी बि आहे त किथे किथे इन में कुझु आहिनि इन में नुक़सान बि ऐं सुठी इहे आहे की अॼु भई ॿारनि खे असांखे घरु वेठे अॼु ॾिसण जो असां सभु मतिलबु हीउ वञूं असां हिकु दुकानु ॿ दुकान वञी भई नथो थिए असां हली ईंदासीं पर जीअं असां घरु वेठे हज़ार हिकु ई कुर्तीअ जा अलाए घणियूं असांखे नयूं नयूं नयूं नयूं वैराइटी थी मिली वञनि पोइ उन मां असांखे पंज बि वणनि थियूं ॿ बि थियूं वणनि उहा ई उन जे अलावा इहा आहे की घरु वेठे असांखे जेको खपे थो अॼु असांखे वञण में दिक़त आहे निकिरण जी आहे पर असां उन खे पहुची थो वञे जेको सामान घुरायूं उहो सुठे में सुठो थो मिली वञे जंहिं चीज़ जी खपे असांखे ज़रूरत हर चीज़ जो खाइणु कपिड़नि खां वठी रोटीअ ताईं सामान फर्नीचर जेको आहे मतिलबु ॾाढो सुठो आहे ऑनलाइन ख़रीदीअ जो ॾाढो बढ़िया आहे अॾु असांखे एतिरी नॉलेज न आहे लेकिन ॿार एॾा ज़्यादाह हुओ थी विया आहिनि की उन्हनि खे फ़ाइदे या नुक़सान जो बि सम्झ में अची वेंदो आहे की किथे असांखे कहिड़े हुन में फ़ाइदो आहे किथे घाटो आहे त उन जे द्वारा उन ऐप हितां घुराए वठंदा आहिनि या काथे भई वापसि थो थिए जे ख़राबु माल थो मिले त इहा बि उन में सुठो फ़ाइदो आहे रखियो अथनि ऑफर की उन जो असां बदिलाए बि था सघूं भई न ॾियनि त सां उहो बि न वठंदा ॿार पर हुननि उहो बि सुविधा रखी आहे की तव्हां इन खे बदिलाए करे असांखे सही सामान मिली थो सघे त इन में काई बुराई न आहे हर चीज़ जी जंहिं बि चीज़ जी असांखे मतिलबु ज़रूरत आहे त असांखे घरु वेठे मिली थी सघे पर इन जो बाज़ारि ते ॾाढो गलति प्रभाव पियो आहे अॼु असांखे यदि कुझु खपे सामान अॼु लिमिटिड माण्हूअ खे खपे त हुन खे खपे अॼु दुकानदार वटि वञी उहो वठी करे सामान भई पोइ कंदो आहे भई पहिचान जे तौर ते हुन खे ॾिसी अधु वठी व पंहिंजे अनुसार वठी ईंदो आहे लेकिन हिन में इहो आहे की भई बाज़ारि जी ॾाढी हुओ थी वई आहे माल ख़रीदीअ जो फ़र्क़ु रहिजी वियो आहे सॼा दुकानदारनि खे घर वेठे जो हर घर वारनि खे मिले थो मां सामान त उहा ॿाहिरि नथा निकिरनि ऐं उन्हनि जो दुकाननि जो लॉस थी वियो आहे ॾाढो नुक़सान थो थिए मार वजह दुकान खोले वेठा आहिनि लेकिन उन्हनि जी बिकरी नथी थिए अॼु घरु वेठे जेको सामान असांखे रुपए में मिली थो वञे त उहो असां पंज रुपया मार्केट में माण्हू नथो ॾियणु चाहे भई वञी बाज़ारि वञे उहा बि ख़र्चु थियनि त इहा बाज़ारि जी ॾाढी ख़राबी ऐं नुक़सान थी वियो आहे